کام کے علاوہ مجھے گھومنا پھرنا کھانا بنانا اور اپنے بچوں کو پڑھانا ان کے پروجیکٹ بنانا بہت زیادہ پسند ہے میں اس پروجیکٹ کے لئے ان کے ساتھ پوری رات جاگ سکتی ہوں اس کو اور زیادہ اور زیادہ ایٹریکٹیو بنانے کے لئے میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں ڈرائنگ مجھے بہت پسند ہے آرٹ میں مجھے بہت پسند ہے کُکنگ میں میں پورا اپنا پورا ٹائم دیتی ہوں اور گھومنا پھرنا مجھے تھک نئی تھکتی نہیں ہوں میں پورا کام کرنے کے بعد بھی کوئی مجھ سے کہے کہ گھومنے چل رہے ہیں تو میں گھومنے جا سکتی ہوں یہ میرے شوق ہیں